जी आपको कहाँ जाना है इलाहाबाद जाना है ठीक है हम दे देंगे दे देंगे आपको चार तेरा दे दीजियेगा इलाहाबाद जाने में चार पाँच घंटे तो लग ही जाएँगे

हाँ आट हाँ आटो से जाना है चार पाँच घंटे लग जाएगा उतना ही चार पाँच घंटे लगेगा आप जब बोल रहे हो हम अभी आपके यहाँ गाड़ी लेकर आ जाएँगे अच्छी जी हाँ पहुँचा देंगे पूरी ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर रहेगी अब कितने बजे बुलाए जितने बजे बुला दोगे उतने बजे आ जाएँगे हम हम आ जाएँगे दस बजे भाड़ा वही तीन चार हज़ार लग जाएगा हाँ तो क्या

अजी क्या दे देंगे कुछ सौ डेढ़ सौ और क्या हाँ खर्चा भी है ज़्यादा है ना बहुत लंबा जाना है ना जी आप तैयारी कीजिएगा हम कल दस बजे आपके घर आ जाएँगे फिर वहाँ से आपको लेंगे फिर बनारस जाएँगे बनारस से फिर आपको इलाहाबाद छोड़ेंगे बनारस जाएँगे तो आपको उधर से लेते भी आएँगे जी जी हम कल आ जाएँगे कितने लोगों को लेकर जाना है अच्छा